नमस्ते मैम अच्छा अच्छा कौन सा लेना चाहेंगी आप कौन सी कम्पनी का अच्छा और कोई ऐसा आप बताएँ ज़रूर लेके आएंगे आपके लिए हाँ हाँ मेरे पास ये सारे मिल जाएंगे मैम आप अपना बजट बता दीजिए थोड़ा हाँ मैम लेकिन दस हजार में तो नहीं आ पाएगा अभी कोई ऑफर भी नहीं चल रहा है हाँ मैम ज़रूर कर देंगे हम आपके लिए आप आप डाउन पेमेंट कितना देंगी हम ई एम आई से कर सकते हैं आपका क्योंकि इस टाइम कोई ऑफ़र हो चल रहा है ऐसा लग रहा है कि नहीं होगी हम हम कहे रहे हैं ना कि डाउन पेमेंट आप हम ई एम आई पर आपको आई क्यू का या वीवो का फ़ाइव जी फ़ोन दे देंगे ताकि आप इस टाइम आप दस हजार डाउन पेमेंट कर दीजिए और चार या पाँच हजार आप ई एम आई पर दे दीजिएगा सॉरी मैम नहीं नहीं नहीं सॉरी मैम हम इतने दस हजार में तो नहीं हो पाएगा आप फिर भी बारह या तेरह तो करिए अच्छा तो हो सकता है आप कर सकती हैं आप अपना डीटेल लेके आ जाइएगा मेरे एड्रेस पर मैं आपका ई एम आई पर फ़ोन बुक कर दूँगी आप आधार कार्ड लेके आइए अपना पैन कार्ड लेके आइए और कोई ऐसा नंबर लेके आइए जिसपे ओ टी पी जा सके तो वो आपके पास रहना चाहिए मेरा मैम गाजीपुर में पड़ता है आप गाजीपुर में किसी से भी पूछ लीजिएगा वो बता देंगे आपको मेरे इस्टोर का नाम अफ़्कोर्स मैम आई क्यू का एक जी बी आ जाएगा आपको फ़ोर्टीन थाउज़ेन्ड का पड़ेगा आप मुझे चार हजार डाउन पेमेंट कर दीजिएगा दस हजार आपका ई एम आई हो जाएगा आप हर महीने एक एक हजार कर दीजिएगा वीवो का भी मैम सेम यही प्रोसेस है वीवो का में आप कौन सा लेना चाहेंगी मॉडल वीवो वाई ट्वेंटी वीवो वाई ट्वेंटी थ्री वीवो वाई या कौन सा

हाँ फाइव जी है वो भी फ़ाइव जी है फ़ोर्टीन थाउज़ेन्ड का है वो भी बिल्कुल बिल्कुल मैम मैं गैरेंटी दूँगी उन सबका आपका छः महीने का गैरेंटी रहेगा कुछ भी खराब होगा हम आपको न्यू लाके देंगे बिल मैम एक ट्वेंटी एट जी बी रहेगा इस्टोरेज उसका और आपका ग्लास जो है एच डी एल सी डी रहेगी आपका बैटरी बैकअप फ़ाइव थाउज़ेन्ड एम पी एच होगा सब कुछ बिल्कुल मैम क्वालिटी का होगा हमारे यहाँ बिल्कुल क्वालिटी का सामान ही होता है आप उसकी टेंशन ना लो